दादी मां आई नी मां जिया आहियां मां हिकु मुसीबत में फसी वई आहियां दादी मुंहिंजी हिकु पाड़ोसी आहे नी उन मूंसां बुरो बर्ताव कयो कयो हुयो मां आहे नी उन जी मुसीबत दर्ज कराइण लाइ पुलिस वटि वई हुई सी पुलिस उहे मुंहिंजी पाड़ोसी आहे उहो ॾाढी पैसे वारी आहे तॾहिं पुलिस वारनि मुंहिंजे मथां ख़ासि इहो ध्यानु न ॾिनो न उन ए उहा दादी पैसे वारी हुई तॾहिं उन जे खौफ़ खां उन ए मुंहिंजी एफ आई आर दर्ज न कई आहे उन खां मां पोइ वरी वॾे साहिबु वटि वई हुई सी पर उन ॾींहुं मुंहिंजे मथा ख़ासि ओ ध्यानु न ॾिनो आहे उन ई समय ते उते मनोज भाई साहिबु वेठा हुआ हा मां उन्हनि खे करे ॿुधायो उहो कंहिं ॿ ॾींहंनि पहिरियों तव्हां मुंहिंजी पाड़ोसी सां मुंहिंजो झगिड़ो थी वियो हुओ तॾहिं उन ए मुंहिंजे मथां हथ बि उपाड़ियो हुओ उहा ॻाल्हि रननि खे कई हुई न असां उहे ॾाढी पहिरियों वारी हुई त उन ख़ौफ़ सां उन्हनि एफ आई आर कराइण महिल मुंहिंजो साथ न ॾिनो आहे मां इलाही परेशान आहियां इन ॻाल्हि ता हा उन जी कॉपी मूं वटि आहे मां तव्हांखे ॾेई सघा थी पर मां तव्हांखे एफ आई आर मुंहिंजे तव्हांखे शिकायत कया थी त उहे पाड़ोसी जेकी पैसे वारी आहे उहा मुंजे सां कॾहिं कुझु ग़लति करे त तव्हां मूंखे ॿुधाए सघंदा की इन सभिनीनि जो ख़र्च छा ईंदो पर दादी मुंहिंजी मां हेॾी पैसे वारी आहियां कोनि मुंहिंजी आर्थिक स्थिती सफ़ा नबड़ी आहे मां हेॾा टे हज़ार रुपिया न कढी सघंदसि त हल कुल हीयरिंग घणी थींदी उहा ॿुधाए सघंदा हा मुंहिंजी थोरी आर्थिक ते नियारे करे तव्हां थोरो अॻिया कदम वधायो हा ठीकु आहे